म्हाजो प पडणेलो फोन फुटलो तो रस्त्यार पडोन तेका लागून हांवें न्यू फोन घेतला तो आतां ते नॅक्स्ट मंथ रेडमी नोट टेन न्यू मोबायल घेतला तो म्हाका खूब आवडलो म्हाका ते आतां बील नॅक्स्ट मंत बील येवपाचें आहा त्या फोनाचे तें कशें येतले ते म्हाका कांय खबर ना तुमकां बी खबर आहा जाल्यार म्हाका सांगा म्हटल्यार हांयेन ती एमावंट अरेंज करून दवरलेली आसा तुमी बी फोनाचे बील नॅक्स्ट मंत कशें येतले ते तुमी तुमकां खबर आसतली ते म्हाका इतले सांगा कित्याक हांवें ती अमावंट अरेंज केल्या की नॅक्स्ट बील कितले येतले ते म्हाका मातशें कळो दी म्हाका सांगा तुमी त्या हिशोबान म्हाका बील भरपाचें पडटलें मागीर तें